ہندوستانی تفریحی صنعت نے گزشتہ برسوں میں زبردست ترقی کی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے سب سے بڑی اور متنوع تفریحی صنعتوں میں شمار ہوتی ہے اس ترقی کے پیچھے کئی عوامل کارفرما ہیں جیسے کہ تکنیکی جدت عالمی رسائی ڈیجیٹل پلیٹفارمس کا عروج اور عوامی دلچسپیوں میں تبدیلی سنیما اور بالیوڈ بالیوڈ ہندوستانی فلم انڈسٹری کا دل بالیوڈ ہے جو ممبئی میں مقیم ہے بالیوڈ فلمیں عام طور پر مسالہ فلمیں ہوتی ہیں جن میں ایکشنس رومانس کامیڈی اور موسیقی کا امتزاج ہوتا ہے فلموں کا بجٹ تکنیکی معیار اور کہانیوں میں وسعت گزشتہ برسوں میں کافی بہتر ہوئی ہے علاقائی سنیما ہندی فلموں کے علاوہ ہندوستانی علاقائی سنیما جیسے تمل تیلگو ملیالم اور کنڑ فلمیں بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں جنوبی ہندوستان کی فلمیں خاص طور پر بڑے پیمانے پر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی دیکھی جاتی ہیں ڈیجیٹل پلیٹفامس اور او ٹی ٹی او ٹی ٹی پلیٹفام نیٹ فلکس ایمیزون پرائم اور ڈزنی پلس ہاٹ اسٹار جیسے پلیٹفامس کی آمد کے بعد ہندستان میں تفریح کی دنیا میں بڑی تبدیلی آئی ہے لوگ اب روایتی ٹی وی اور سنیما کے بجائے آن لائن سیریز اور فلموں کی طرف زیادہ راغب ہیں یہ پلیٹفاز متنوع مواد جیسے کہ ڈراما تھرلر کامیڈی اور ڈاکومنٹریز فراہم کرتے ہیں ویب سیریز ہندوستانی ویب سیریز نے پچھلے چند برسوں میں بےحد مقبولیت حاصل کی ہے مرزاپور سگریٹ گیمس اور فور مور شاٹس پلیز جیسے سیریز نے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ٹیلی ویژن ریئلٹی شوز ہندوستانی ٹیلی ویژن پر ریئلٹی شوز کی بڑی تعداد دیکھی جاتی ہے جیسے کہ بگ باس انڈین آئیڈیل اور ڈانس انڈیا ڈانس یہ شوز ناظرین کو تفریح فراہم کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر دیکھے جاتے ہیں سنسنی خیز ڈرامے ٹیلی ویژن پر سنسنی خیز ڈرامے اور خاندان سی سیریلز آج بہت مقبول ہیں خاص طور پر دیہی اور نیم شہری علاقوں میں موسیقی فلمی موسیقی ہندوستانی فلموں کے گانے ہمیشہ سے ہی لوگوں کے دلوں میں جگہ رکھتے ہیں بالیووڈ کے گانے اور میوزک ویڈیوز یو ٹیوب اور دیگر پلیٹفامس پر بےحد مقبول ہیں آزاد میوزک آزاد موسیقی کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے جہاں نئے گلوکار اور موسیقی کار اپنے موسیقی کو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹفامس کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے ہیں شوشل میڈیا اور شاٹ ویڈیوز پلیٹفام شاٹ ویڈیوز ایپ ٹک ٹاک اور اس جیسے دیگر ایپ نے مختصر ویڈیوز کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے اور ہندوستان میں بڑی تعداد میں لوگ ان پلیٹفامس پر ویڈیوز دیکھنے اور بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں یوٹوب یوٹوب بھی ایک بہت بڑا پلیٹفارم ہے جہاں لوگ موسیقی کامیڈی تعلیمی مواد اور ولاگرز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں ای اسپورٹس اور گیمنگ آن لائن گیمنگ ہندوستان میں آن لائن گیمنگ انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی ہے خاص طور پر موبائل گیمنگ میں پب جی فری فائر جیسے گیم نے نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے ای اسپورٹس ای اسپورٹس بھی دنیا میں مقبول ہو رہا ہے جہاں مختلف گیمنگ مقابلے اور ٹونامس منعقد کیے جاتے ہیں مجموعی طور پر ہندوستانی ناظرین کی دلچسپیوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور لوگ اب متنوع اور عالمی معیار کا مواد دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹفامس کے عروج نے ہندوستانی تفریحی صنعت کو نئے افق دیے ہیں اور یہ انڈسٹری آنے والے برسوں میں مزید ترقی کرنے کے لیے تیار ہے